आयज संवसारांत खुबश्यां दुयेंसांनी त्रास केल्लो आसा वचत त्या मनशाक आनी वचत थंय दुयेंसां जाल्ली आसा म्हणोन सरकारान प्रत्येक वाठारांन दुयेसां खातीर भलायकी केंद्र उबें केल्ले आसा आतां जेन्ना गांवांनी भलायकी केंद्र आसतात थंय रस्ते सारकें उरप हें गरजेचें आसा रस्ते जर सारकें ना जाल्यार त्या गांवांन एकादी भलायकी हेची गाडी जी आसा ती वचपाक शकना दुसरें म्हटल्यार इंटरनेट कनेक्टीविटी आसपाक जाय जर एकाद्या मनशाक किदेंय एमर्जन्सी आयली जाल्यार थंय साकून तेंचो संपर्क हो जावपाक जाय तशेंच म्हज्या मतान शिक्षण भांडवल संसादन आनी मुळावें साधन सुविदाचो उणीव तांच्या उपचाराच्या दर्जाचेर परिणाम करतात म्हणल्यार जर एकादो भुरगो खूब शिकलो ना जाल्यार तो खंय कामाक लागना अशें म्हणटात आनी जेन्ना एकाद्या दुयेंताचेर खर्च येयलो की तो दिवपाक पावना तेन्ना तेची उणाव येता म्हणून जाता तितलें शिकलो जाल्यार कामाक लागून तो त्या दुयेंताचेर उपचार करपाक शकता तशेंच रस्तो सारको नाहल्या कारणान थंयसर खुबशीं उपकरणां जी आसा ती पावपाक शकना म्हणून एकादो दोतोर तेका दुसऱ्यां हॉस्पिटलान दाखल करपाची उल्लेख करता किद्याक थंय साधन सुविदा शक्य नाहल्या कारणान त्या मनशाक जायतें वखदां मेळना आनी जाय त्या वेळार ताचो उपचार जायना जेणें करून एखाद्या मनशाक जो बरो जावपाचो तो सोपोंक शकता म्हणून जाता तशें साधन सुविदाचो उणाव हो आसपाक शकना किद्याक जर तर साधन सुविदा ना जाल्यार एकाद्या गांवांत कसली महामारी आयली जाल्यार त्या महामारी पर्यंत तोंड दिवपाक शकना आनी जाय ती वखदां दोतोर किंवा भलायकीचे सगळें स्टाफ आसा तें तांच्या मेरेन पावपाक शकना म्हणून सदांच रस्तो हो सदांच त्या गांवा पुरती पावपाकच जाय एकादो रस्तो पावलो जाल्यार बाकीचीं हेंर प्रगती कडेन हो गांव वचूंक शकता